جی ہماڑے گاؤں میں ندی پاڑک وغیرہ بہت جگہ ایسے ہیں جہاں باہر کے لوگ سیاہ لوگ گھومنے آتے ہیں گھوم کے بہت مزے لیتے ہیں ہماڑے گاؤں میں انوکھے انیکے سامان سب کو دیکھ کے باہر کے لوگ بہت دور دور سے آ کے گھومتے ہیں اور خوش رہتے ہیں دیکھ کے چھوٹے موٹے سامان کچھ ایسے انوکھے رہتے ہیں جس کو دیکھ کے باہر کے لوگ سب کچھ رہتے ہیں پارک وغیرہ بھی بہت اچھے ہیں وہاں بھی گھومنے کے لیے بہت دور دور سے آدمی سب آتے ہیں آدمی سب آتے ہیں اسی لیے باہر کے لوگ کو ہماڑا گاؤں بہت پسند ہے اور گھومنے سے ان کو بھی اچھا لگتا اور ہمارا گاؤں پسند ہے ہمارے گاؤں کے اگل بغل میں ندی چھوٹے موٹے ہے بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں پہ باہر کے لوگ کو زیادہ ہمارا گاؤں پسند ہے اور آ کے گھوم کے جاتے ہیں پسند آتے ہیں بچے لوگ بھی گھومنا پسند کرتے ہیں باہر سے لوگو سب آتے ہیں ان کو بھی پسند ہوتا ہے گھومنا کہیں چھوٹا موٹا انیک جگہ ہے تو وہاں پہ گھومنے کے لیے انسان بہت دور دور سے آ جاتے ہیں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ پسند رہتا آرام سے گھومنے کے لیے آتے ہیں